ہیلو جی سر ہم نے جو فلپ کارٹ کے ذریعے آڈر دیا تھا وہ سامان جو ملا تو وہ سامان جو آپ نے اس پہ دکھایا تھا شروع کیا تھا وہ تو اس سے بہت الگ ہے وہ صحیح نہیں ہے جی اور ہم اس کو ریٹرن کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے طرف سے کسی طرح کا رسپانسیبلٹی بھی نہیں ہے کیا کریں اچھا جی جی نہیں یہ تو غلط بات ہے نا جو آڈر کیا گیا تھا وہ چیز دینا تھا یہ تو ایک طرح سے دھوکا ہوا نا جی نہیں نہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کمپنی کو تو ایمانداری پر کھرا اترنا چاہیے نا اب بتائیے ہم اس کو ریٹرن کرنا چاہ رہے ہیں اور اس پہ بھی آپ کی کمپنی کی طرف سے کسی طرح کا کوئی رسپونس نہیں ہے ہاں جو مطلب ڈلیور بوائے یہاں آیا ہوا تھا اس کو بھی کال کر رہے ہیں تو اس کے طرف سے بھی کوئی ڑسپانس نہیں مل رہا ہے تو پھر کیسے ہوگا آپ بتائیں جی جی جی لیکن یہ صحیح نہیں ہے نا جی ایسا نہیں ہونا چاہیے نا وہ سامان صحیح نہیں ہے وہ غلط ہے ہاں ہم اس کو ریٹرن کرنا چاہتے ہیں اور اس کی جو پالیسی ہے اس میں آپ کے طرف سے کسی طرح کا کوپریٹ نہیں ہے اس لیے آپ مجھے گائیڈ کریں آپ مجھے بتائیں کہ کیا کرنا ہے ٹھیک ہے